پانی جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے اور پانی جو ہے اللہ تعالی کی قدرتی چیز ہے دی ہوئی ہمیں پانی کو زیادہ سے زیادہ وہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے جتنا کام ہو اتنا ہی پانی یوز کرے اور بے فالتو میں پانی ویسٹ نہ کریں کیونکہ پانی کے بنا کچھ چیز جیوت نہیں ہے نہ ہی آدمی زندہ رہ سکتا ہے نہ ہی جانور نہ ہی پرندہ جو ہے صرف پانی ہے کپڑا بھی پانی سے دھلتا ہے کھانا بھی پانی سے بنتا ہے اور نہاتے بھی ہے پانی سے بہت سی چیزیں ہیں جو سب چیز پانی سے ہی ہے پانی کے اوپر ہی نربھر ہے اگر پانی نہ ہے تو کچھ بھی نہ ہے کپڑا نہیں رہے گا تو ہم جی سکتے ہیں رہ سکتے ہیں چپل نہیں رہے گا تو ہم چل سکتے ہیں لیکن پانی نہ ہوگا تو ہم نہیں رہ سکتے اسی لیے بچو جو ہے زیادہ پانی ویسٹ کرتے ہیں برباد کرتے ہیں وہ بچوں سے میری درخواست ہے کہ پانی کا جتنا کام ہو اتنا ہی پانی لیں زیادہ پانی برباد نہ کریں کیونکہ پانی کا ہماری لائف میں بہت رول ہے اور پانی پہ ہم نربھر ہیں جانور بھی پانی پہ نربھر ہے پانی نہیں ہوا تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے کھانا نہیں بن پائے گا پھر ہم کھا نہیں پائیں گے کپڑا نہیں دھل پائے گا تو ہم پہن نہیں پائیں گے صاف کپڑا پانی نہیں رہے گا تو ہم نہا نہیں پائیں گے تو آفس نہیں جا پائیں گے پڑھنے نہیں جا پائیں گے اگر پانی نہیں رہے گا تو ہم پی نہیں پائیں گے جانور پی نہیں پائے گا بھوکا رہے گا پیاسا رہے گا اسی وجہ سے پانی کا کم سے کم یوز کریں اور پانی کو اللہ کی دین ہے تو حفاظت کریں زیادہ ویسٹ نہ کریں